ہاں بھائی جنتا ورک شاپ سے بول رہا ہوں جی سر ہاں سر نو پروبلم سر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے سر عام طور سے نا مین ڈورس ہوتے ہیں تو وہ سر تھوڑا ہیوی بنتے ہیں ہاں وزن میں جو گندے باتھ روم وغیرہ کے ہوتے ہیں یا تو پھر اگر کچھ اندر کے جو ڈور ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ہلکے بناتے ہے کہ اس لیے کہ وہ زیادہ یوز میں ہوتے ہیں سر آپ کو اگر مین ڈور چاہیے تو وہ آپ کو ہیوی بنانا پڑے گا

جی سر وہ سب سے بہترین رہے گا کہ اگر ہم لوگ جگہ پر آ جائیں گے جو سائز وغیرہ ہم لوگ لے لیں گے اچھا سر ہم لوگ جو ہے جاب ورک کرتے ہیں نا سر تو جاب ورک ہم لوگ کرتے ہیں اسکوائر فٹ پہ اگر آپ ہم لوگوں کو پورا پروجیکٹ دو گے تو سر پھر ہم لوگ وہ حساب سے بھی کرتے ہیں جیسا اگر آپ جاب ورک کروانا ہے تو آپ کو را مٹیریل ہم کو پرووائیڈ کرنا پڑے گا آپ کو خرید کے مارکیٹ سے لانا پڑے گا تو آج کل بھاؤ تقریباً پچپن سے ساٹھ روپے کلو چل رہا ہے اگر آپ بولیں گے تو ہم لوگ ریڈی کر کے ہماری طرف سے بھی لگا سکتے ہیں جیسا آپ کو چاہیے سر ویسا کام ہو جا کام کے اور کوالیٹی کے آپ ٹینشن نہ لیجیے ہاں سر چلے گا جی سر ویسے سر اگر آپ کو نہیں آپ کا نیا بلڈنگ ہے سر کہ یعنی آپ رہتے ہو وہاں چلے گا نہ تو میں آ جاتا ہوں سر آپ میرے کو ایڈریس اسی نمبر پہ واٹس اپ کر دیجییے پھر ایک بندہ آپ کو کونٹیکٹ کر کے کل دوپہر میں آپ فری رہو گے سر

چار بجے سے پہلے سر میں آپ کو بندہ بھیجتا ہوں میرا وہ آئے گا آپ ناپ لے لے گا تھوڑا میزرمینٹ کر لے گا اور اس کے بعد سر آپ شام میں رات میں دس بجے سے پہلے آفس آ جائیے جی ٹھیک ہے سر چلے گا

اللہ حافظ